मुंहिंजे जीवन में जामु शयुनि जो महत्व आहे पर सभिनी खां वधीक महत्व मुंहिंजे जीवन में मुंहिंजी फैमिली जो आहे मुंहिंजे परिवार जो आहे छा कंदे हिन परिवार जे करे ई अॼु मां जिथे बि आहियां हो हिन परिवार जे करे ई आहियां मुंहिंजो परिवारु मुंहिंजे सभु सभिनी सुखनि ऐं दुखनि में मूं सां गॾु हूंदो आहे हिन जे करे सभिनी खां वधीक महत्व मुंहिंजे जीवन में मुंहिंजे परिवार जो आहे मां मुंहिंजो करियर बि हिन जे करे सिलेक्ट कयो आहे मां हाणे सीए थो कयां छा कंदे सीए करे पोइ सुठी जॉब ॻोल्हे या सुठो धंधो उभो करे मां कमाए करे पंहिंजे घर वारनि जी सभु ज़रूरतुनि खे पूरे पूरी करे सघां मुंहिंजे परिवार जा जेका अहसान आहिनि हो मां कॾहिं बि चुकाए नथो सघां पर त बि जेतिरो मां करे सघां उन्हनि जे लाइ ओतिरो घटि आहे हिन जे करे मुंहिंजे जीवन में सभिनी खां वधीक महत्व मुंहिंजे परिवार जो आहे पोइ ॿिए नंबर ते मुंहिंजे करियर जो मुंहिंजे लाइ महत्व आहे मां सीए करे मां सीए हिन जे लाइ खंयो छा कंदे उन में बिजनेस जी सॼी नॉलेज अची वेंदी आहे जेका बि रूल्स आहिनि जेका बि रेगुलेशंस आहिनि हो असांखे ख़बरु पइजी वेंदा आहिनि ऐं जे फ्यूचर में हली मां धंधो कयां थो त मूंसां कहिड़ो बि ग़लति कमु या इल्लीगल कमु न थींदो जे मूंखे सभु रूल्स ख़बरु हूंदा त सीए पताए करे सीए जो कोर्स पताए करे पोइ मां प्रैक्टिस बि करे सघंदो आहियां जॉब बि करे सघंदो आहियां बिजनेस बि करे सघंदो आहियां जामु लाइनूं खुलियल आहिनि हिन जे करे मां सीए खंयो